नों स्ट्र'बेरि गायग्रा दा अ बिदिब्ला आं लायगोन दे मास मोनसेनि उनाव ए लायगोन होमब्ला दे ओमफ्राय नांनायाथ' एसे बुरजा नांगोन माने बेदिनो एसे बाजारफ्राव फाननोसै बाजारफ्राव औ बेदिनो एसे तिनमनसो बायदि नांगोन नामा औ औ औ दे एसे मोजाङै खानानै पेकिं खालायनानै हरदो आरो

होमब्ला दोननायसै नामा औ औ दे औ